असांजे सूरत राम नगर में रहंदा आहियूं उते त ज़्यादह गुजराती में ई समाचार ॿुधंदी आहियां हिंदी में बि ईंदा आहिनि ॿियनि भाषा तेलगु इन में बि ईंदा आहिनि पर असां सिंधी आहियूं पर सिंधीअ में त अचनि कोन था पर गुजराती में वधीक सम्झ में ईंदा आहिनि दैनिक थियो भास्कर थियो हर हिकु हूंदो आहे भाषा में हर हिक ॻाल्हि में हूंदा आहिनि मिलंदा आहिनि पर गुजराती में ॼण सही सम्झ में ईंदो आहे देश विदेश की समाचार त गुजराती में सम्झ में सुठो ईंदो आहे